دوسرى بار ميں نے امازون سے ايک موبائل كى خريدارى كى موبائل كے بارے ميں بات كروں تو موبائل تو كافى اچھا رہا كيونكہ پہلے ہى ہم لوگوں نے موبائل كو آنلائن سرچ كر كے ديكھ ليا تھا كہ كون سا موبائل منگوانا ہے ليكن ان لوگوں كى جو ڈيليورى ہوئى ايک تو وہ بہت ليٹ ميں ہوئى يعنى تقريباً تين دنوں تين دن يعنى متعينہ متعينہ دن كے تين دن كے بعد مجھے وہ موبائل لا كر كے ديا اس ڈيليورى بوائے نے اور اس كے علاوہ جو ان كا لوكيشن رہا وہ بھى تقريباً ميرے ديے گيے لوكيشن سے تين ساڑھے تين كيلو ميٹر دوری پر وہ مجھے ڈيليورى دينے كے ليے آيا اور ان كا جو بيہيور تھا ان كا جو سلوک تھا وہ بھى اچھا نہيں رہا تو اس ليے میں امازون والوں سے تھوڑا سا ناخوش رہا ليكن موبائل بہت ہى اچھا رہا ميرے ليے ايل جى كا موبائل تھا جس ميں چار جى بى ريم اور تقريباً شاید چونسٹھ جى بى ہارڈ انٹرنل ميمورى تھى اور اس كا كيمرہ بھى بہت اچھا تھا